اردو زبان ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری زبان ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کو کافی مطلب کافی مٹھاس کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کافی مٹھاس ہوتی ہے اردو زبان کے اندر اور ہم دیکھتے ہیں کہ تشریف لائیے خوش آمدید اور آپ کا آنا مبارک ہو ایسے ایسے الفاظ ایسے ایسے پیارے الفاظ ایسے ایسے میٹھے الفاظ الفاظ ہمیں اردو زبان کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں اور بھی کافی پیاری باتیں ہوتی ہیں اردو اور اردو کی شاعری ماشا اللہ کیا شاعری ہوتی ہے الحمدللہ اردو کی شاعری ماشا اللہ اتنی پیاری شاعری ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کے شاعر ہو گئے علامہ اقبال جون ایلیا انہوں نے ایسی ایسی شاعری لکھی ہیں اردو میں تو اردو زبان جو ہے کافی مطلب کافی عزت دینے والی زبان ہے کافی اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے کافی مطلب ایک سکون والی زبان ہے وہ کافی عزت مطلب اگر کوئی بندہ کوئی انسان اردو زبان میں بات کرتا ہے تو ہاں ایسا لگتا ہے کہ ہاں وہ سامنے والے کو عزت دے رہا ہے کافی مطلب عزت والی اندر سے ایک فیلنگ آتی ہے اور آپ کے جو بڑے بڑے شاعر ہیں علامہ اقبال انہوں نے اردو میں کافی اچھی اچھی شاعری لکھی ہیں جون ایلیا ہو گئے انہوں نے اتنی اچھی اچھی اردو میں شاعری لکھی ہیں تو ہمیں یہ دے مطلب ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ہاں اردو زبان کے اندر کتنا مطلب کتنی کتنی پیاری پیاری جو مطلب ہم ایک وہ کر سکتے ہیں کہ اپنا اپنے تھاٹس اپنی فیلنگس کتنے پیارے طریقے سے ظاہر کر سکتے ہیں اردو زبان کو اردو زبان کو یوز کر کے